नमस्ते जी देखिये हमको सब्ज़ी चाहिए थी लेकिन ये सब्ज़ी हमको एकदम फ्रेस चाहिए

ताज़ी सब्ज़ी एकदम फ्रेस सब्ज़ी चाहिए हमको कौन कौन सी सब्ज़ी है आपके यहाँ बताइए

ठीक है ठीक है जी

जी जी

हाँ तो आप बताइए और नई स नई सब्ज़ी में और कोई सब्ज़ी है क्या आपके पास

गोभी ओभी नहीं रखी हैं क्या हाँ है अच्छा सब्ज़ी फ्रेस सब्ज़ी बस वही फ्रेस सब्ज़ी रहे ताजी सब्ज़ी फ्रेस सब्ज़ी

जी जी जी जी जी प्या प्याज़ और अदरक भी है क्या जी जी

जी चलिए सब्ज़ी तो आपके पास सभी साग वाग भी रखी हैं

अब ठीक है अब आ रहे हैं अच्छा कब

जी जी जी जी हाँ हाँ बनता है लेकिन खाए नहीं हैं कभी अब खाने के लिए कहीं जाना पड़ेगा हाँ हाँ वही सोच रहे हैं हम भी कि अब आ जाएँ हम

अब हाँ सब्ज़ी लेने के लिए आ रहे हैं दाम वही दाम वाली बात थी तो दाम जी जी जी आ रहे हैँ अब वही माल नया आ गया है अच्छा बेलैका से नया माल आ गया है

ठीक है अब आ रहे हैं सब्ज़ी देखते है अब थोड़ा देखते है मटर वटर के लिए लोग भी कह रहे थे तो कह रहे हैं थोड़ा अच्छा मटर भी आ गई है ठीक है ठीक

वही सब्जियै की बात थी चलिए सब्ज़ी का भी काम हो गया ये लोग कह रहे थे सब्ज़ी नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी हम कहे मिलेगी सब्ज़ी देखते हैं कि चलिए भई महंगा है तो मह महंगाई तो चारों तरफ़ है तो मह

हाँ इसी वजह से गर्मी की वजह से जो है ना हाँ बिना सब्ज़ी का चलेगा नहीं अब महंगाई क्या किया जाए महंगाई के लिए अच्छा ठीक है ठीक है नमस्ते आ रहे हैं हम ठीक